आहो आहो अच्छा अंजी तुस बोल्लो सर अस आई जाह्गे कल्ल रेट बगैरा घैंटे दा लग्गा दा नौ सौ ते तुस किन्ना क कम्म ऐ में में थाह्नूं पैह्लें गै मेन मेन गल्लां सनाई ओड़ना एह् जेसीबी दा घैंटा घरा गै स्टार्ट होई जाना जेल्लै गड्डी बाहर निकली ते अच्छा अंजी ओह् कोई निं तुस अस करी लैगे स्हाब कताब अज्ज केह्ड़ी जगह आना भला लोकेशन सैंड करी ओड़ो मिगी व्हाट्सऐप ओह् कोई निं अंऊ भेजी ओड़गा